मैं अपनी नौकरी और और भविष्य के बारे में बताऊँ तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सपने देखें जाते हैं वो सरकारी नौकरी के ही सपने देखें जाते हैं और उनमें भी देखता हूँ यही सपना की कोई सरकारी नौकरी हो लेकिन इसके अलावा यदि मैं अपनी पर्सनली जो सोच है मेरी अभी की उसकी बात करूँ तो मैं भविष्य मैं एक बिजिनिस ऐसा करना चाहता हूँ जिसे इतनी इनकम हो की मैं और मेरा परिवार जो है वो एक सुखी तरीके से अपना जीवन गुज़ार सके और किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो और साथ में एक ऐसी जॉब भी देखता हूँ मैं भविष्य में की जो मेरी वर्क फ्रॉम होम हो और जिसमें इनकम अच्छी हो और जिसकी एक फिक्स सैलेरी हर महीने आती रहे बस यही देख रहा हूँ भविष्य में